मां हिक ऑनलाइन कुर्ती घुराई उन जो कलर ब्लू आ उओ कलर मुखे वणंदड़ आ उन ई राडियूं मोटी बर्थ बि ॾाढो सुठो आहे मां भाट्रे जी शादीअ ते पाए वई हुअमि सभिनी खे ॾाढी वणी चइनि पिया किथो घुराई थी किथो घुराई थी असांखे बि घुराए ॾिए सभिनी खे ॾाढी वणी ऐं उन जो कलर कपिड़ो बि छदो हुओ ॾाढो कपिड़ो सुठो अथसि मां हाणे अॼ खां पोइ हुतो ई घुराईंदमि